हाँ मूड़नमे भी एतए गीत होइए मुण्डनमे ताहिके बाद विवाहमे भी गीत होइ छै महादेवी पराती नीक लागैत रहै छै हमरा सबसे बेसी तऽ महादेवी नीक लागैए गाबैमे आओर सुनबैमे ताहिके बाद अहाँके मूड़नोके गीत बढ़िआँ लागैए विवाहके भी गीत बढ़िआँ लागैए नहि हम गैबो करै छी गाएब कि कि करब पता नहि बहुत नीक बात ताहिके बाद मूड़नमे भी गीत गाबै छै बौआ विवाहमे भी गीत गाबै छै हमरा सभकेँ हाँ बहुत गीत होइए जइसे कि मूड़नमे भी अहाँके पहिले गोसाइँके गीत होइ छै फेर अहाँके महादेवी होइ छै फेर अहाँके मूड़नके गीत होइ छै ताहिके बाद विवाहमे भी होइ छै पहिले अथीके गोसाइँके गीत होइ छै भगवानके भी गीत होइए ओहिमे विवाहके भी गीत होइए सब गीत अच्छा लागैए फेर अहाँके बटगमनी भी होइ छै बरातीके तरफसे गारि एन्नेसे गारि भी दै छै गाली देल जाइ छै जेकि खूब हँसी मजाक होइए विवाहमे एनहोसे गीत होइए ओनहोसे सभ मिलिके गीत गाबै छै आओर बेटीके विवाहमे भी गीत होइए मुण्डनमे भी गीत होइए बेटाके विवाहमे भी गीत होइए फेर बटगमनी होइए फेर विवाहके भी गीत होइए भगवानके गीत होइए पूजापाठमे पूजापाठमे भी गीत होइए ताहिके अहाँके मुण्डनमे भी गीत होइ छै बेटाके विवाहमे कुमार होइए फेर ओकर लगनके गीत होइए फेर विवाहके गीत होइए फेर अहाँके ओकर अथी होइ छै सोहर होइए सोहर गाबैके वहाँ बहुत अच्छा लागैए जकरा बेटाके विवाह होइए तऽ ओहिमे सोहर गाएल जाइ छै सोहर बहुत नीक लागै छै सोहर सुनैमे ताहिके बाद शादीके गीत होइए फेर जाए लागैए तऽ फेर गीत होइए बटगमनी भी होइ छै पराती होइ छै महादेवी तऽ सब गीतमे होइते रहै छै सब बिध होइके बाद भी भगवानके गीत आओर ई भजन तऽ हेबे करत आओर महादेवी ईसब गीत बढ़िआँ लागैए हमरा सुनैमे सब गीत गाबैके बाद जाहिमेकि हम अपनो गाबै छी महादेवी भगवानके गीत विवाहके गीत हमरा खुद अपना आबैए हम गाबै छी सब गीत बढ़िएँ होइए भोला बाबाके गीत सबसे बढ़िआँ लागैए सुनैमे राम भगवानके गीत कृष्ण भगवानके भी सब गाबै छी हम अपने बिआह दानमे हम जाइ छी एतेक कि गीत गाबै छी सब गीत गाबै छी कोनो एहन नहि अइ जे गीत हमरा नहि आबैए हम सब गीत गाबै छी सब गीत हमरा नीक लागैए जहिआसे समूहमे काम करै लागलहुँ कनिटा गीतमे अथी भै गेल अइ लेकिन हमरा गीत गाबैके बहुत सौख रहै बहुत बढ़िआँ लागैए हमरा सब गीत गाबैमे बहुत नीक लागैए गीत गाबैमे सुनैमे भी नीक लागैए गाबैमे भी नीक लागैए